जय झूलेलाल हा मां प्रतियोगिता या प्रदर्शनी में मां भाॻु वरितो आहे और मां जीती बि हुअमि और इहा कला मूंखे ईंदी बि आहे और इलाही बढ़िया सां मां परीक्षा बि ॾिनी हुई पास बि थी हुअमि पर मूं खां बि सुठो सुठो माण्हुनि कयो हुओ पर ठीकु आहे कोई इहो बि अनुभव आयो मां बि सुठो ई कयो हुओ और जीती बि हुअमि और इंटरमीडिएट ड्रॉंइग परीक्षा बि ॾिनी आहे हुन में बि मां पास थी आहियां